पूरे ॾींहं जे लाइ असांखे पाणीअ जी अलॻि अलॻि शयुनि में ॾाढी ज़रूरत पवंदी आहे छाकाणि त पाणीअ बिना कोई बि कम करणु संभव कोन्हे रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ लाइ सभिनि खां पहिरीं सुबुह जो उथंदे ई शर्त असां शौच में वेंदा आहियूं त उसे उते पहिरीं असांखे पाणीअ जी ज़रूरत पवंदी आहे पोए हथ धोईंदा आहियूं मुंहं धोईंदा आहियूं ब्रूश कंदा आहियूं त उते बि असांखे पाणीअ जी ज़रूरत पवंदी आहे उन खां पोइ असां पंहिंजे रंधिणे में वञी करे चाहिं ठाहींदा आहियूं त उन में पाणीअ जी ज़रूरत पवंदी आहे पोए नाश्तो ठाहींदा आहियूं त उन में बि पाणीअ जी ज़रूरत पवंदी आहे

ॿुआरा फ़र्श कंदा आहियूं तॾहिं बि असांखे पाणीअ जी ज़रूरत पवंदी आहे साफ़ सफ़ाई कंदा आहियूं त बि असांखे पाणीअ जी ज़रूरत पवंदी आहे सनानु करण लाइ बि असांखे पाणीअ जी ज़रूरत पवंदी आहे पेड़ पौधनि में असां पाणी ॾींदा आहियूं छाकाणि त पेड़ पौधनि में बि असां पाणी ॾींदा आहियूं भाॼी धोअण लाइ पाणीअ जी ज़रूरत पवंदी आहे हर हिक कम में असांखे पाणीअ जी तमामु ज़रूरत पवंदी आहे ॾाढी सारी शयूं असां पाणीअ बिना संभव बिल्कुलु न आहिनि सभु कम लाइ पाणी असांजे लाइ ॾाढो ज़रूरी आहे रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ लाइ पाणी ॾाढो ज़रूरी आहे